हॅं हम चाहै छियै कि हमर भाइ एक अच्छा कॉलेज मे जाइ कि जा के उहाँ से नौकरी मिल सकै आओर अच्छा एजुकेशन मिल सकै आओर अच्छा स्तर पर जा सकै आओर अच्छा नौकरी कर पाबै हमर भाइके नाम नीतीश हय बस ओकरा अच्छा शिक्षा मिलैके चाही इएह हम ओकरासँ उम्मीद लगैले है कि ओकरा अच्छा कॉलेज मे देब ताकि ओ गाॅंव घर के नाम रोसन करय आओर हमर नाम रोसन करय आओर आगे भविष्यके लिय ओ हमरा खातिर आओर हमर परिवार के खातिर जे छै किछु अच्छा बनावै के खातिर आओर अपना फ्यूचर के खातिर अच्छा करै के खातिर हम ओकरा अच्छा कॉलेज मे देबै हॅं तऽ आओर इएह सभ बात बस आओर सभ हम मैथिली परिवार के अच्छा से